हम अपना धर्मके ही कि कहै छै मानै छियै यहाँ जे की कि कहै छै हिन्दू धर्ममे यहाँ जे कि अपना अपना यहाँ पूजा पाठ अलग होइ छै मुस्लिम धर्ममे पूजा पाठ अलग होइ छै हमे आर दोसरा धर्मके यहाँ जे की कि कहै छै भी मानै छियै

गल्ला ऊल्ला मिलै छियै खाना पीना खाइ छियै जे ईद ओकरा सब बहुत कि कहै छै बड़ा पर्ब होइ छै ईदमे ओसब अपनो नया नया कपड़ा खरीदै छै सब एक दूसरेके यहाँ जे कि गरीबके अमीरके सबके सब यहाँ जे कि एक समान मिल कऽ खाना पीना खाइ छै रहै छै सबके सब मिलै छै जुलै छै

अपना प्यार बाँटै छै हिन्दुओ भाइ सब यहाँ जे कि ईद सब बहुत लगाव रखै छै एहिसे हमरा सब तऽ अपने बहुत यहाँ जे कि वैसन छै जे कि कहै छै परब त्यौहार जैसे रहि गेलै यहाँ जे कि कि मुस्लिम भैयाके कि कहै छै रहै छै ईद रहै छै मोहर्रम रहै छै बकरीद रहै छै

वएह अपना अपना धर्ममे सब रहै छै आ आओर हमरा सब तऽ यहाँ सबसँ मुख त्यौहार भए गेलै जैसे राखि लिअ दुर्गापूजा छठि पूजा होली दीपावली इहए सब यहाँ जे कि हमरा सब अपना अपना यहाँ जे कि धर्ममे आबै छै रक्षाबंधन आबै छै तीज आबै छै चौठचन्द्र आबै छै ईसब यहाँ जे कि जैसे सरस्वती पूजा आबै छै ईसब हमरा सब हिन्दू धर्ममे मानल जाइ छै हमे सब अपने यहाँ दुर्गापूजामे नओ दिन नवरात्री करै छियै सहै छियै माता दुर्गाके यहाँ जे कि साँझ दै छियै हुनका यहाँ जे कि खातिर कष्टि लै छियै हमरा सब जैसे छठि पूजा होइ गेलै छठि पूजामे यहाँ जेकि कि कहै छै सूर्य देवताके जे कि कहै छै पूजा पाठ करै छियै माइ आओर यहाँ जेकि कि कहै छै सहै छै हा हाथ ऊठाबै छै चाहे दीपेवली छै दीपावलीमे घरके साफ सफाइ अपनो करै छियै हरेक चीज सब कोइ यहाँ जेकि कि कहै छै घरे घर दीप जलबै छियै सब कोइ एक दूसरे से यहाँ मिठाइ बाँटै छियै सब गला मिलै छियै प्रणाम करै छियै सब खुशियाँ मनबै छियै ओहिमे यहाँ जेकि हुक्का पाती खेलै छियै सरस्वती पूजामे सब कोइ मिलके यहाँ जेकि कि कहै छै सरस्वती पूजाके त्यौहार मनबै छियै वहाँ माता यहाँ जेकि कि कहै छै आबै छथिन दू दिन तक यहाँ जेकि सब उत्सव मनबै छियै आइ जाइ छै फेर होलीके त्यौहार होलीमे यहाँ जेकि पुवा पूड़ी पकवान सब बनबै छियै सब कोइ खाइ छियै पियै छियै रङ्ग अबीर गुलाल लगबै छियै सब बहुत मस्ती करै छियै छै यहाँ जेकी हमरा सब आइ जाइ छै यहाँ रक्षाबंधन चाहे रामनवमी रामनवमीमे यहाँ जेकी कि कहै छै ध्वजा फेरल जाइ छै बजरङ्ग बलीके पूजा करल जाइ छै लड्डू चढ़ाएल जाइ छै हमे सब अपने धर्ममे अपने पूजा पाठमे यहाँ जेकी कि कहै छै लीन रहै छियै रहि गेलै जैसे यहाँ जेकी तीज तीजके ब्रतमे हमे सब सब हिन्दू धर्मके महिला जे छै ऊपवास रखै छी पति खातिर पूजा करै छियै दिन राति सहै छियै सुबेह होइके यहाँ जेकी कि कहै छै अथी तोरै छियै जैसे होइ जाइ छै हमरा सब यहाँ जेकी अनन्त चतुर्दशी ओहिमे यहाँ जेकी पूजापाठ करै छियै अनन्त बान्है छियै हरेक चीजके अपना अपना धर्म होइ छै अपना अपना यहाँ जेकी कि कहै छै पूजापाठ होइ छै अपना अपना धर्म सँ लोक चलै छै रहै छै एक दूसरे से यहाँ जेकी की कहै छै मिलै छै जुलै छै हँसै छै बोलै छै सब अपना अपना धर्मके अनुसारसँ पूजापाठ सबचीज करै छै हिन्दू अपना धर्म करै छै मुस्लिम अपना धर्म करै छै सब अपना अपना धर्म सँ जियै छै रहै छै अपना अपना ढंग सँ करै छै